हैलो आं शोना होर बोल्ला दे ओह् तुसेंगी लग्गेआ पता रमेश हुंदा

मिगी सनाया कुसै उं'दी डैथ होई दी पूरे होई गे ओह्

हैलो असें ई अज्ज गै पता लग्गेआ सबेरै आं मेरी उंदे कन्नै कल्ल गै होई ही गल्ल कल्ल तगर स्हेई हे कोई पता निं लग्गेआ उंदा केह् होआ केह् नेईं केह् प्रॉब्लम ही उ'नेंगी अं बड़े स्हेई इन्सान हे चलो केह् करना हून जो आये दा ते उनें जाना गै भी लोग आक्खा दे कोई दिल दी बमारी ही हार्ट प्रॉब्लम ही कोई अं कोई पता निं ऐ हून उत्थें जाइयै पता लग्गना उंदे घर उंदे बेचारें दे बच्चे बी खज्जल होई गे अं इकलौते हे कमानै आह्ले हून सारे खज्जल होई गे चलो केह् करी सकने ते अंजी केह् आक्खा दे अंजी केह् आक्खा दे थुआढ़ी वाज़ निं आई आं भी उत्थें जाना पौना देवका आक्खा दे दौ बजे आस्तै दौ बजे जाना उनें दपैह्रीं आं किट्ठे गै किट्ठे गै चलगे आं घर बी सनाई ओड़ो कन्नै आं घर बी सनाई ओड़ो अं अंजी अंजी अंजी आं ओह् उनें अपने रि्श्तेदारें गी बी सनाई ओड़ो जेह्के हैन न जानने आह्ले की के पता कुसै गी निं ऐ असें गै सनाना हून अं चलो ठीक ऐ ठीक ऐ भी किट्ठे गै चलगे ठीक ऐ ना तुसेंगी फोन करी ओड़गा चलो आं ठीक ऐ भी ठीक ऐ